भारत का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वह बहुत बड़ा है आम तौर पर लोग इन सभी मार्गों को उपयोग में लेते हैं जैसे भारत एक विशाल देश है यह तो यहाँ पर बहुत सारे परिवहन प्रणालियाँ भी हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जैसे सड़क मार्ग है रेलवे है वायु मार्ग है जल मार्ग है इनमें जो सबसे ज़्यादा जो बड़ा नेट जो सब से बड़ा है वह रेलवे मार्ग है तो ज़्यादातर जो लोग हैं वह रेलवे मार्ग से ही अपना एक जगह से दूसरे जगह पर आते जाते हैं यह जो रेलवे है वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क है और यहाँ पर यात्री और मालढुलाई दोनों ही सेवाएँ प्रदान की जाती हैं तो इस कारण से जो लोगों को जो समस्याओं का सामना करता है वह रेल का सामना करना पड़ता है इस सिस्टम में इसी प्रकार से सुधार किया जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेलों का निर्माण करके उनको सुधारा जा सकता है